हॅलो हॅलो आमकां आमच्या हॉटेलाक लागून नुस्तें जाय आसलेलें तुमी आमी सी सिया फीश फार्माकडेन उलयता न्हू आमी हय आमकां व्हडलें नुस्तें जाय मोडसो मागीर इसवण बी जाय आसले आनी सुंगटां बी जाय आसलेलीं सो तुमी म्हाका प्रायस सांगपाक शकता सगळें हेंचे तुमी कशें सॅल करता तें

आं म्हाका हें सगलें पांच पांच किलो जाय आनी हें आसा पय सुंगटां सुंगटां म्हाका दोन किलो जाय आनी तुमी कशी सॅल करता ओके ओके म्हाका जाय म्हाका म्हाका फायव केजीस हें जाय आसलें इसवण आनी मोडशे आनी तामसो बीन जाय आसलो पांच पांच केजी आं आं ओके ओके चलता आपले हे हांव आपले कस्टमर म्हटल्यार सॉरी कस्टमर न्हू आपले हे धाडटले सर्वण्ट सो तुमी तेज्या कडे दिवपाक शकता ओके आनी आमकां स्कविड्स मेळटले स्किड्स म्हाका एक चार किलो जाय

ओके ओके सो म्हाका स्किड्स जाय फोर केजी हॅलो हॅलो आनी आमकां न्हू अशें सुकें म्हटल्यार तुमकां खारें बिरें आसता तें म्हाका सोगळीं सुंगटां पसून जाय आसलीं लायक तें हितूर खबर आमी तुका किसमूर एन ऑल करता तुमी सुके पसून विकतात तें एनी आयडिया म्हाका तें बल्कान खंय मेळटलें

आं ओके ओके थँक्यू तेंचे म्हाका एड्रेस सेंड करपाक शकता तूं प्लीज ओके आनी आनी म्हाका तुमचे एनी स्पेसिफीक कोण मसालो बीन करता पय नॅचरल होम मेड लायक घरा कडेन हय हय हय हय तसलें बीन तुमकां कोण खबर आहा करता तें आं हय ओके होम मेड न्हू आं ओके ओके सो हें सगलें न्हू म्हाका एंड ऑफ दीस मंथ जाय आसलेलें म्हटल्यार जेन्ना न्यू इयर स्टार्ट जाता पय तेन्ना एक एक्चुली हांव एक न्यू सॅटअप करता म्हजो म्हाजो न्यू रेस्टोरंट ओपन जाता सो तेका लागून म्हाका तें न्यू इयराचे पांच तारीख हांव ओपन करता सो म्हाका आफ्टर दॅट हांव जेन्ना कॉल करतलें पय तेन्ना जाय तें म्हाका एक धा तारीख म्हटल्यार तरी जाय तुका मागीर फदर डिटेल्स सांगता मागीर आनी एकदां हय हय मागीर हांव तुका फर्दर डिटेल्स सांगतां फोन करता परत ओके किदें ओके ओके हय ओके ओके थँक्यू